اردو زبان اپنی تاریخ میں مختلف زبانوں اور ثقافتوں کا مختلف اثرات محسوس کرتی رہی ہے مغربی اور مشرقی ثقافتوں کا میل جول اردو کی بناوٹ میں خصوصی کردار ادا کرتا ہے اردو کو ترکی عربی فارسی اور سنسکرت کی لغات کا مجموعہ بھی بنایا گیا ہے جس نے اسے بہترین ادبی زبانوں میں شمار کر دیا ہے دہلی سلطنت اور مغربی ثقافت کا اردو پر بڑا اثر ڈالا ہے اور اس کا بڑا اثر پڑا ہے جس نے اردو کو فاخر ادبی زبان بنا دیا مغربی موسیقی فن اور تعلیمی تربیت کے شعبوں کا اردو پر بہت اثر دکھائی دیتا ہے اور آج بھی آپ لوگ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے اردو زبان مختلف دیسی لباسات رسومات اور تقلید کا اردو پر اس کا جو ہے کافی گہرا اثر پڑا ہے وہ اسے مختلف ثقافتوں سے ملا دیتا ہے اردو اسی وجہ سے ایک متنوع اور رنگین زبان بن گئی جو اپنی تاریخ میں مختلف انداز میں ترقی کرتی رہی ہے اور ترقی کرتی رہے گی